जेह्ड़ी अज्ज कल्ल दी जेह्ड़ी जेनरेशन होंदी अज्ज कल्ल दी जेह्ड़ी जेनरेशन आई ऐ हुन ओह् जेह्ड़ी स्हाड़े पैहले आहला कल्चर हा उसी बिल्कुल फॉलो नेई करा दी ना ही ओह् जेह्ड़ा कल्चर ऐ उसी नेई अपनांदी पैहले आह्ला जेह्ड़ा स्हाड़ा ट्रडीशन हा उसी बिल्कुल त्यागी बैठी दी सौ बिच्चां कोई चाली जां त्रीह् परसैंट ऐसे लोग न जेह्ड़े एह् कल्चर अपना दे न लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे न जेह्ड़े एह् कल्चर नेई अपनांदे सारे वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न आह्ली बक्खी चली गेदे न क्योंकि उनेंगी लगदा जेह्ड़ी स्हाड़ी इंडियन कल्चर हा एह् फालतू ऐ और ओह् वेस्टर्न कल्चर उ'नेंगी अपनी अपनी आह्ली बक्खी एट्रेक्ट करा दा और ओह् सोचदे न कि वेस्टर्न कल्चर जो ऐ सब ऐ अज्ज कल्ल ते बड़े सारे मतलब लोग नेह् न जेह्ड़े इंडियन कल्चर ते बिल्कुल गै भुल्ली गेदे ओह् बेशक्क आपूं हिंदु होंगन लेकिन ओह् कल्चर उ'नेंगी ओह्कड़ा नेईं चाहिदा उनेंगी कल्चर चाहिदा वेस्टर्न जेह्ड़ा बाहर दा आए दा ऐ ते में एह् चाहन्नी आं कि जेह्ड़े इद्धर अपने इंडिया दे लोग न अपना कल्चर अपनान क्योंकि बाहरले लोग स्हाढ़ा कल्चर अपना दे लेकिन जेह्ड़े इत्थूं दे लोक न ओह् के नी अपनाना चाहंदे ओह् अगर कोई अज्ज कल्ल अगर किसे ने कोई धोती पाई दा ऐ जां कोई सूट पाए दा ऐ उसी आखदे कि एह् ते गवार ऐ इसी ते कोई उसी ओह्दे कपड़े कन्नै लोग जज करदे न की ओह् पढ़े लिखे दा नेईं ऐ लेकिन ऐसा बिल्कुल नी होंदा अस्गीं कुसे दे कपड़े कन्नै उसी जज नी करना चाहिदा असेंगी अपना कल्चर अपनाना चाहिदा क्योंकि अस इंडियन आं अपना इंडिया दा जेह्ड़ा स्हाड़ा कल्चर ऐ अपने हिंदुस्तान दा जेह्ड़ा स्हाड़ा कल्चर ऐ उसी अपनाना चाहिदा क्योंकि अगर अस अपना कल्चर गै नी अपनागे ते फिर असें इंडियन किस नाम दे रेह् ते सानू फिर कोई हक्क नी ऐ एह् आखने दा कि अस इंडियन आं इंडियन आं बड़े सारे लोग एह् घमंड करदे कि अस इंडियन आं अस्स हिंदू आं लेकिन अपना कल्चर जे तुस अपनाए नी ते फिर तुहेंगी एह् घमंड करने दा कोई ओह् नी ऐ ते मेरा मानना एह् ऐ कि अगर अस अपना कल्चर के नी अपनांदे ते फिर स्हाड़ा कोई हक्क नी होंदा कि अपने आप गी इंडियन आखने दा ते में चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े अज्ज कल्ल दी जेनरेशन ऐ ओह् अपना कल्चर जेह्ड़़ा ऐ ओह् अपनाए क्योंकि स्हाड़ा इंडियन कल्चर सबतूं ज्यादा खूबसूरत ऐ सबतूं ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल ऐ क्योंकि अपने जेह्ड़ा इंडिया दा कल्चर ऐ ना हर कोई देवी देवते ओह्दा इंडिया दा कल्चर हा हुन तुस आपें के दिक्खी सकदे हो औंदा जेह्ड़ा मतलब ड्रेसिंग सेंस होंदा जां किश बी ऐ ओह् मतलब किन्ना गे शैल हा ओह्